खेल खेलेलासँ की सब होइ छै खेल खेलेलासँ आदमीके शक्ति भी होइ छै देहमे उर्जा भी होइ छै सबके मोन बहलाय छै सबके मोन खुश रहय छै आओर खेल खेलय छै लोग फील्डमे फील्डमे जायके सब खेलय छै जेना बॉले भेलय तऽ बॉलो खेलय छै क्रिकेट खेलय छै या आरो चीज खेलय छै सब फील्डेमे ने खेलय छै आओर फील्डमे खेललासँ लोकके मोन खुश होइ छै सबके उर्जा देहमे आबय छै तबियत ठीक होइ छै तरह तरहके खेल खेलय छै सब बच्चा खुश रहय छै सब बच्चाके मन प्रसन्नसँ आबय छै घर खुशी खुशी भेल जे हम खेलके अयलियै इएह लए लोग खेल खेलय छै फील्डमे जा कऽ सब जगह नहि खेलल जाय छै फील्डमे जा कऽ सब लोग खेलय छै सब अच्छेसँ खेलय छै आओर खेलके सब अपना अपना घर जाइ छै आओर सब खुशीसँ जाइ छै सबके देह बुलन्द रहय छै मोन खुश रहय छै सब खेलके अपना अपना माता पिताके पास जाइ छै आओर जा कऽ सब खुश होइ कऽ खड़ी होइ छै जे हम खेलके अयलहुँ माय बाप सब खुशी होइ छै जे हमर बाल बच्चा सब खेल कऽ अयलय सबके आब नास्ता दियै सब खुशी खुशीसँ रहय छै सबके प्रसन्नता रहय छै देह भी सबके सुरक्षित रहय छै सब बढ़िआँ रहय छै सबके सब प्रसन्नतासँ अपना अपना घर अपना अपना माता पिता साथ रहय छै खेलय छै आबय छै खेलकऽ फील्डसँ फील्डसँ जब आबय छै सब बच्चा खुश रहय छै तरह तरहके खेल खेल के सब अपना माँ माय बाप भिड़ा जाइ छै आओर कहय छै जे हम खेलके अयलहुँ सब माय बाप सबके खुश देखके बाल बच्चाके माता माइयो सब खुश भए जाइ छै माइयो सब खुशीसँ कहलक बच्चा सब हमर अयलइ सबके भोजन दियै सब खुशीसँ पढ़तय खेललाक बाद पढ़ैयोमे मोन लागय छै पढ़ैयोमे सब खुश पढ़य छै खेलय छै इएह सबके रहय छै खेल खेलय छै सबके सब खेलते रहय छै जहाँ तहाँ बच्चा बॉल लएके खेलय छै मैच खेलय छै कबड्डी खेलय छै जेकरा जे जे ओरियाइ छै सब खेल खेलय छै सब मिलकऽ अच्छासँ रहय छै बारी बारीसँ सब अपना अपना फील्डमे सब खेलय छै सबके अपन अपन जगह फील्ड ओरियेने छै बढ़िआँसँ रहय छै फील्डमे आओर सब अपन अपन बढ़िआँसँ सब खेल खेलय छै सब माता पिता सबके खुश करय छै कबड्डी खेल